हमरा घरके सने बहुत ढङ्गके घर छै पक्काके बनल फूसके बनल रहय छै ककरो दू महला छै ककरो तीन महला छै लेट्रिन बाथरूम छै सब बढ़िआँ ढङ्गसँ अच्छा ढङ्गसँ कमबय खाय छै बाल बच्चाके अपना देखय छै क्षतिपूर्ति नहि होइ छै जैसे कि खेती गृहस्थीवला छै ओकरा लिए क्षतिपूर्ति होइ जाइ छै तऽ माल जाल केतना बारिश आबय छै तऽ ओइमे कते माल जाल डूबय छै लोक डूबय छै उहो सब तऽ क्षतिये ने भेलय आओर ई समय अयलय आगिलगीके समयमे गरीब लोग जखने बनतय तखने ने खेतय खेते पथारसँ अयतय कटनी बढ़नी करिके तब तऽ बनेतय खेतय तऽ ओकरा सबके घरमे आगि लागि जाइ हइ तऽ ओहो सब भेल दिक्कते भए गेल जैसे दिक्कत होइ जाइ हइ आगि लागि गेलाक बाद तऽ ओते तऽ सरकार नहिये ने दै हइ जते डहि जाइ हइ ओते तऽ नहि दै छथिन तब भेलय कि जे सब तनी तनी तनी तनी सरकार मदद करिये दै छथिन लेकिन जते डाहय हइ डूबय हइ ओते तऽ नहिये ने क्षतिपूर्ति मिलय हइ लेकिन सरकारके तऽ किछु किछु मदद गरीब लोगके जनताके होइ रहलय